पुर्णिया जिलामे जे हम अहाँकेँ रोजाना बहुत तरह झेलय पड़ै छै जेना कि सड़क भए गेलै बहुत तरहकेँ गाड़ी जाम भए जाय छै एना ओना से जेना भेलै तहिना कऽ ट्रैफिकके समस्या जादातर नहि होइत छै कियै तऽ हमरा आरके छियै जाइत सड़क पानी व्यवस्था आओर ई सब पानि व्यवस्था ई छै कि पानी इतना अच्छासँ नहि आबै छै वहाँ जहाँ रहै छियै आओर हमरा सबके आबैमे तकलीफ होइत छै कि सड़क पर बहुत जाम होइत छै पर्यावरणके भी ई आर होइत छै बहुत बड़ा धुआंँ सब आइ काल्हि जादा फैले छै सड़क पर आइ काल्हि पूरा ई रहै छै की होते जाइत छै आओर सड़क आइ काल्हि पूरा जामके कारण छै ने हमरा आर बहुत देर भए जाइत छै अपन काजमे जाए कऽ ट्रैफिकके कारण जे छै हमरा आरके ई रहै जे कि सब जगह जाएमे आओर पोल्युशन छै कि प्रदूषण इतना फैले छै कि हमरा आरके बहुत तरहकेँ स्वास्थके लिए बहुत दिक्कत भए जाइत छै जैसे हमरा आरके बहुत तरह झेलय पड़ै छै ने एहिसँ गरीब लोगकेँ बहुत प्रभाव पड़ै छै